आमचीं माजरां आसाय तीं माजरां म्हुणचे तीं आमको उलोयताय तूं तेंक नांवान उल मार एकलें आहा आमचें स्मार्टी म्हूण स्मार्टी म्हुळ्यार म्यांव म्हुटा हांव हूंय हांव हूंय ओयत तिंगसोन तें येता आनी स्मार्टी म्हुटाय तें माजोर आमगेलें इतलें बोरें सारकें तें कांय तें एक दीस म्हाक चोल्ल म्हूण तेक हांय व्होन इतींग आमोण सोडलोलें हांवूय गांवान केपेंची म्हुटरी आमोण सोडलो तें पोत्तें तीन दिसान माजोर येयलें पोत्तें आनी म्हुको उलोवपा लागोलें म्यांव म्यांव म्यांव म्यांव म्हुणचे तूंय म्हाक कित्या सोडलें इंगा ओनू तूंय म्हूज बोरे म्हाक कित्या दोवरूं ना तुयें आं तें आज पासून तें तींग सोन येन आनको दोन पेट काड्लाय आतां आनी ते ते दोन पेटे आम सांबाळाय आम कोणाकूय आम माजरा पेट्यां बी आम मानाय आम हुंयी व्होन सोणाय ते व्होडल जातरी तेंक कोणाकू कोणाकूय लोकां व्होन दिताय ना जाल्यार कोणा जाय जाल्यार दिताय ना तीं अेश कोन्न आमकां उठावपा येताय बेडार उठ म्हुठाय तीं आमक पॅडीग्री घाल म्हुटाय म्हुगे घोव आसोत तेका उठोत ते तो टॉयलटां ओसपा उठ्ठा तितले वेळार तीं उठ्ठाय आनी तेक सांगताय पॅडीग्री घाल म्हूण म्यांव म्यांव सोगलीं सांक हाटी लागताय सारकीं हय हे भाशीन माजरां आमचीं इतलीं मोगा जालांय सारकीं आनी तेशेंच सुणीं आमचीं मोगाचींच म्हुळ्यार तीं तीं भायर आसताय सुणीं पूण हीं मातशे आमगे दोग तीग जां माजरां मातशे आमगे भितोर आसताय इंगा इंग आसताय पूण तेंगे पांजरें आहा ते पांजऱ्या घाताय तेंक मागीर आम तेंक रातचें बीन तेंकां आनी अेश कोन्न तीं माजरां आमचीं इतलीं मोगा जालांय सारकीं तीं हाली म्हाक दिसोत तीं आनी आमक सोड्न हूंय ओसपानाय घाराको रावतलीं म्हूण तीं पॅडीग्री हाच्या इतलेंच जाल मागीर